ایک لاکھ پنچانوے ہزار دو سو نو آٹھ لاکھ گیارہ ہزار دو سو گیارہ نو لاکھ اٹھارہ ہزار دو سو بارہ چھ لاکھ انیس ہزار دو سو پچیس نو لاکھ بارہ ہزار دو سو اٹھانوے